मैंने अपने जीवन में एक सफेद रंग की कुर्ती खरीदी और उस वो कुर्ती मुझे बहुत पसंद है और उसके बाद उसके साथ मेरा एक्सपीरिएन्स भी बहुत अच्छा रहा और सफेद रंग होने की वजह से उसको पहनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा ये अच्छी और पॉजिटिव वेव आते है और वो कुर्ती मुझे आज भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसे अभी तक संभाल के रखी